आदा आंथ' दा जायगायाव सफैबाय आमफाय बिसिबां बिसिबां जाखो आंना भारहाया होमबा आदा आंनियाव दा माने केस गैया आरो आं दा हाखु दाखु फैनाय जाबाय नालाय ओंखाय आं फैसाखौ केस बख'बोनो हायासै ओंखायनो मानि आं इउपिआईजों होनो नागिरदोंमोन आरो थह जागोन ना जाया